हून अ'ऊं तुसें गी पंज डेटां सनानी जेह्ड़ियां मिगी याद न जियां कि पंदरां अगस्त होई गेई पंदरां अगस्त गी देस अजाद होएया हा ते ओह् ओह् असेंगी तां याद ऐ कि पंदरां अगस्त गी अस सारे त्यहार मनाने पंदरां अगस्त गी अस बोह्त खुशी मनाने कि के साढ़ा देश अजाद होएया हा होर तुसें अ'ऊं दुई चीज सनानी जेह्का दुई डेट सनानी तुसें अ'ऊं अठ्ठ अक्टूबर गी मेरा बड्डे होएया हा मेरा अ'ऊं पैदा होई ही होर मिगी होर अ'ऊं हर साल अपना बड्डे मनांदी मिगी तां ओह् डेट याद ऐ उसदै बादा च अ'ऊं सनानी इक होर डेट सनांदी जियां कि त्रीह् सतंबर गी में आई टीआई जाइन कीती ही मेरे मेरे दोस्तां मिगी आखेआ कि आईटीआई दा बोह्त बैनिफिट ऐ ते तूं आईटीआई जाइन कर लै इसदै बाद च फ्ही जाब बी थ्होई जानी इसदे बिच्च में में अपना कालेज छुड़ियै में आईटीआई जाइन करी लैती एह् डेट मिगी याद तां उसदा बाद च अस त्रेई मार्च गी अस घूमने गी गे असां बोह्त इंजाय कीता उस दिन असें ओह् बी याद ऐ ओह् ओह् असेंगी कदें नी भुल्ली सकदा जियां कि साढ़ै इक होर तुसें सनानी अ'ऊं जियां त्रेई मार्च गी साढ़ै रोजे रोजे शुरू होए ओह् बाई मार्च गी बाई मार्च गी ओह् बा बाई न त्रेई मार्च गी ओह् शुरू होए ते बाई अप्रैल गी ओह् खत्म होने फ्ही त्रेई तरीक ईद होंदी ईद दी त्यहार साढ़ा सभनें कशा बड्डा त्यहार होंदा उसी अस कदें नी भुल्ली सकदे होर